सॼे ॾींहं लाइ असांखे पाणी जी ज़रूरत हिन मौजब रहंदी आहे हर इंसान खे पीअण लाइ पाणी ई खपंदो आहे घर जी साफ़ सफ़ाईअ लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे रोटी ठाहिण लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे कपड़ा धोअण लाइ पाणीअ जी ज़रूरत पवंदी आहे ऐं सनानु करण लाइ बि पाणी खपे इंसान खे